जीअं त मुंहिंजे घर में मुंहिंजे पुट जा जणिया थिया आहिनि ऐं तमामु महिमान आयल आहिनि त मूंखे उन्हनि जे सुबुह जे नाश्ते जे लाइ तव्हांखां पुछिणो हुयो छा तव्हां मूंखे सौ दाल पकवान ॾेई सघन्दव अॻरि हा त तव्हां घणो डिस्काउंट ॾींदव ऐं तव्हां केतिरे टाइम जे अंदरि पहुचाए सघंदव